जी हाँ शादी जैसे बड़े समारोह में पानी की बड़ी मात्रा की व्यवस्था करने के लिए हम कई स्थानों पर टंकी लगाते हैं टंकी के माध्यम से दो दो तीन तीन नलों का वर्णन करते हैं ड्रम रख देते हैं जगह जगह पर इस प्रकार हम शादी समारोह में पानी की बड़ी मात्रा में व्यवस्था करते हैं